सरकारान आनी अनेक संस्थांनीं गांवगिऱ्या वाठारांत शिक्षण प्रणाली बरी जावची ह्या खातीर खूब पावलां उखल्ल्यांत विशेश करून प्राथमीक शाळा ह्यो दर गांवा गांवात आसात ग्रामीण भागांत शिक्षक पावप कठीण अश्या जाग्यार सुद्दां शिक्षकांची निवृत्ती करून तांचे कडल्यान सरकार काम करून घेता ह्या शिवाय हायस्कूलांत प्रत्येक हायस्कूलांत बस आसा बसीचें सगळो पेमेंट जो आसा तो गोवा राज्य सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट माध्यमांतल्यान करता ह्या शिवाय शिक्षकांचें प्रक्षिशण त्या शिवाय भुरग्यांक पुस्तकां वह्यो लागणारें शैक्षणिक साधनां हीं सरकारूच पुरयता आनी त्या मुळे गांवगिऱ्या वाठारांत भुरग्यांक अत्यंत बरें वातावरण मेळटा कांय लोक चुकून आपल्या भुरग्यांक धाडनात स्कुलान तें बरोबर न्ही तांकां कोण गोरवां राखपाक धाडटा कोण आपल्याक रांदपाक सांगता कोण शोपार दवरता आनी त्या मुळे तांचें लुकसाण जाता दर एका पांच वर्सांच्या पिरायेक धरून ते पंदरा वर्सांच्या पिरायेक पर्यंत शाळा आनी महाविद्द्यालयांत भुरग्यांक धाडपाक जाय तेंची तयारी करून घेवपाक जाय अशें दिसता